हल्लो हरि हरिओम दादा हा मूंखे ए न कपिड़ो खपे अ सोटी कपिड़ो अछो खपे मुंहिजे घोटु जे ए ए वॻे जे न न ख़ाली सोटी कपिड़ो खपे मूंखे अछो हा हाणे गर्मियूं थियूं अचन न इन्हीअ करे मां चआं पई भई सोटी कपिड़ो वठां

हा हा हा हा

अच्छा अच्छा त पोइ मूंखे कलर त ॾेखारिजो ऐं पैसा घणा थींदा मन हीअ तव्हां कपिड़े जा इहो जेको चओ था त पैसा अच्छा पोइ मां मां ॿुधो आहे त तव्हां त सिबाई सिबाई बि ॾींदा आहियो वॻो अच्छा पोइ हीअ सिबाणीअ जा पोइ घणां पैसा लॻंदव सिबाई अच्छा अच्छा अच्छा त हिकु मिन्ट बीहजो त मां मुंहिंजे घोटु खां पुछां थी त एॾां इहो वॻो चवनि था भई ॿारहें सएं में था चवनि ऐं रेडीमेड हीअं था चवनि पोइ कहिड़ो वठां उहो वठांस थी हीअ रेडीमेड वठांस हा हा रेडीमेड ॾिजो न रेडीमेड जो कहिड़ो अघि चयव तव्हां अच्छा अच्छा अच्छा पोइ कलर बि ॿ टे ॾेखारिजो न मूंखे हल्के हल्के कलर में ॿ टे कलर ॾेखारियो न त मां ॾिसां न त मूंखे जेको कलर मुंहिंजे घोटु खे सम्झि में ईंदसि हो खणंदासीं असां वॻो हा त पोइ उहे बि ॾेखारियो ऐं हीअ बि ॾेखार ॿई ॾेखार पोइ ॾिसूं असांखे कहिड़ो सम्झि में अचे थो त असां उहो वॻो खणंदासीं हा हा हूं हूं अच्छा अच्छा लाइ ल लैंगा लैंगा ऐं चौॿा ठहाराइणा आहिनि त उनजी घणी क़ीमत लॻंदी

अच्छ अच्छा अच्छा अच्छा ठीकु आहे ऐं इहो तव्हां कढी करे रखो साईड खां उहे जेके चओ था न टी शटूं बि आहियूं आहिनि असां वटि नयूं डिजाईन उहे बि ॾेखारियो त सईं हा हा ॾेखारियो न न हीअ न हीअ हीअ न खपे न हीअ हीअ हीअ हीअ खपे हीअ बराबरि आहे हीअ न खपे मूंखे हीअ खपे हा हा हा अच्छा अच्छा प हाणे मूंखे हीअ न खपे ई खपे हाणे एन तव्हां एन बिल ठाहियो ॾिसो त घणां था थियनि पेसा त मां तव्हांखे ॾियां ॿ हज़ार थी विया आहिनि ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे हा हरिओम हरिओम दादा हरिओम हरिओम